आङो खामानि मावबाय थानाय समाव मालायफोर नांलाय खमलाय बुलायनाय नुबाबो बेखौ आङो बादा होयो दानांलाय दाबुलाय होन्नानै बेफोरखौ आं बादा होयो मोजां अनलायनानै थानांगौ होन्नानै खामानि मावनायफ्राव जोंनि खामानि मावहैनायाव सासे मानसिखौ बुलायलायनाय नुनायाव बिदिनो जोङो बोखायो बा एबा बोखाबाय बादा होबाय बेबादि जानाङा दानांलाय होन्नानै जोङो बिदिनो बादा होयो नांलायनो खमलायनो नाङा होन्नानै बुङो जोङो बेखौनो बेबादि दानांलाय दाबुलाय होन्नानै बेफोरबादि खामानि दामानि मावनानै जानांगौ जोंहा बे खामानि मावनाय समावनो बेफोरबादि नुवोबा जोंहाबो थानो हाया गोसोफ्रा बादा होनांगौबो जायो बादा होयाबाबो जाया जों रायनांगौ अनलायनाय थानांगौ बयखौबो बुलाय सोलाय जानायखौबो बादा होनांगौ नांलाय नाङा खमलाय नाङा होन्नानै बादा होनांगौ होनांगौ जायो जों बादा होयो बेफोरखौ नुबानो जोंबो बे बादा होनायफोरखौबो बादा होयाबा बिसोरो बिसिबांबा बुलाय सोलायैनो थैनानैबो थांगोन एबा बादा होग्रा गैयाबा बारानिफ्राय बाराबो जालांनो हागौ बिसोरो बादा होग्रा गैयाबा बिदिनो नांलाय खमलायफ्रा जोंबो खामानि मावदोंब्लाबो खामानिफोरखौनो दोनथ'नानैबाबो बादा होबाय बुलायनाय नुनानै नांलायनाय नुनानै बादा होयो